ہیلو ہیلو ہیلو میم آپ آگرہ سمکو کمپیوٹرز سے بات کر رہے ہیں میم میرے کو ایک موبائل فون چاہیے تھا اسمارٹ فون ویوو وی ٹوینٹی سیون فائو جی چاہیے میرے کو کیا وہ اویلیبل ہے اچھا میم کب تک آ جائے گا اگر میں اب آڈر کروں تو ٹائم لگے گا اچھا میم آپ میرے کو اُس کی انفارمیشن دے سکتی ہیں اِس موبائل مطلب کیا فیچرز ہیں اُس میں کیسا ہے یس میم بتائیے اچھا اچھا اور اچھا اور میم ڈسپلے کیسا ہے اُس کا ڈسپلے اچھا اچھا میم ہاں اچھا میم میرے کو وہی والا چاہیے میرے کو وائٹ کلر میں چاہیے آپ اگر ہو پائے تو پلیز منگا دیجیے گا وہ فون میرے کو چاہیے مطلب ای ایم آئی میم کتنے کی قسط بندھے گی اگر میں کرواؤں تو آٹھ ہزار روپے اچھا میم کب تک چلیں گی یہ اچھا ٹھیک ہے میم پھر میں کروا دیکھتی ہوں میم آپ منگا دیجیے گا پلیز میں آپ کو پے کر دوں گی یا پھر ای ایم آئی بھی میں کروا دوں گی ٹھیک ہے اوکے